ریاست ہیلتھ کیئر بجٹ میں اضافہ کر رہی ہے تاکہ ہسپتالوں اور کلینکس کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں اس میں نئی ہسپتالوں کی تعمیر موجودہ ہسپتالوں کی توسیع اور جدید طبی آلات کی خریداری شامل ہیں حکومت عوامی شراکت داری کے ذریعے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھا رہی ہے ادارے جدید ٹیکنالوجی اور ماہرین کے ساتھ مل کر عوام کو بہتر خدمات فراہم کر رہے ہیں ٹیلی میٹ سین اور کے ہیلتھ پلیٹ فامز کے ذریعے دور دراز علاقوں میں صحت کی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں یہ ڈیجیٹل اقدامات مریضوں مریضوں کو معیاری صحت کی خدمات تک رسائی فراہم کرتے ہیں میڈیکل اسٹاف کی تربیت اور استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جدید تکنیکوں اور آلات کا استعمال بہتر طریقے سے کر سکیں ریاست موبائل کلینک اور ویکسینیشن مہمات کے ذریعے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہے ان اقدامات کے ذریعے ریاست ناکافی انفرااسٹکچر اور سامان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں